जी मनोरञ्जनमे तऽ हमसब बच्चामे जब रहलहुँ तब कनिआँ बर ओकरा कपड़ाके कहैत रहलि कनिआँ बर लकड़ीमे बनाके कपड़ा सब लए कऽ आओर लकड़ीमे बनाके रहैए माने रखैत रहलियै खेलैत रहलियै सब माटिके बर्तन छोटा छोटा रखियै तऽ कहियै हमसब चल एहिमे भात दालि बना बनाकेँ खेलबै मिट्टीके छोटा सा चूल्हा बना लियैक ओकर मानू बच्चाके मनोरञ्जन तऽ इएहेसँ आओर लड़िकी सबके तऽ ई सब चीज जादा पसन्द बच्चाके होइत अछि आओर की सब ओहि सब टाइममे तऽ ओतेक टी वी कहाँ रहलै जादा एक दू घरमे कहीं ब्लैक एण्ड व्हाइट टी वी सब रहै तऽ हमसब देखै लए बैसतियै नहि तऽ अपन खेलेमे लागि जातिये आओर कभी मन होइतै तऽ ओएह लूडो उडो ई सब चीज नहि होइतै तऽ लूडो कहाँ बहुत घर गरीबे रहितैक तऽ किताब कॉपीपर लूडोकेँ बना दैत रहलिए अपन नहि होइ तऽ अपन जकरा खपड़ा उपड़ा कहैत छै ओहि सबसँ हमसब अपन गोटी बना बनाकेँ खेलैत रहलियै आओर की करबै इएह सब कऽ आब तऽ भए गेलै माने घर घर मोबाइल घर घर टी वी एल सी डी सब चीज भए गेलै आब तऽ मोदी जीके समय डिजिटल आबि गेलै आब की कहबै जादा सँ जादा

दू हजार पाँच या नओ सँ सारा चीज धीरे धीरे हर चीजके बदलाव आबि गेलैए तऽ जखन ई बदलाव आबि गेलै तऽ लोग आब आगू हर चीज अपन बदलि बदलि कए सब चीज सारा चीज लैपटॉप आबि गेलैए आब तऽ कोइ गुड्डा गुड्डीके खेल ई बच्चा सब खेलबे नहि चाहैत हय करबाक लेल तऽ हमसब की हमर सबके समय तऽ ओहि सब समयसँ गुजरल छियैक अभी तऽ लैपटॉपसँ बच्चा सब लेल हर घर घरमे मोबाइल देखबै रिक्शा उक्सा जे चलबैै हय सब्जी सब ओ सब मोबाइल लएकेँ रहैए पे फोनकेँ यूज करैए